डिजिटल पेमेन्ट करैमे तऽ बहुत सुविधा भेल आइ काल्हि तऽ पान दोकान सबजी दोकान किराना दोकान मनिहारा जे जहाँ तक यऽ ठेला रेहड़ीवला तक ओ स्कैनर लगैने यऽ पे फोन जी फोन ढेरिक एहन कम्पनीके लगेले यऽ ओहिपर सभ अपन अपन स्कैन करै यऽ पइसा भेजै यऽ एहिसे बहुत सहूलिअत भेल यऽ ककरो पइसा कम बेसी नहि जाइ छै ककरो छीनि छोड़ि नहि होइ छै